हैलो हाँ ड्राइवर साहब कहाँ हैं आप अच्छा रोड बन रहा है वहाँ से वाले का तो हमको कहीं जाना है लेट हो रहा है तो अब ऐसा करिए कि अब दूसरा रास्ता यूज करिए वह अगर बन रहा है तो हाँ हमको थोड़ा लेट हो रहा है थोड़ा जल्दी आने का उपयोग करिए

हाँ उधर से साइड में रास्ता है उस हाँ उससे आइए उससे आप पहुँच जाएँगे मेरे पास हाँ थोड़ा जल्दी आने का उपयोग करिए क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है जी वहाँ पर वहाँ हमको टाइम से पहुँचना है हाँ थोड़ा जल्दी आने का उपयोग करिए